गुजरात में घुमण जी त घणेई शयूं आहिनि जीअं सूरत में डुमस आहे उभराट बीच आहे तंहिं खां पोइ केवड़िया में स्टेचू ऑफ़ युनिटी आहे अहमदाबाद में काकरिया तलाउ आहे तंहिं खां पोइ पाणि सोमनाथ मंदरु आहे या द्वारका आहे घणी जॻह थिए थी ऐं तव्हांखे वञिणो हुजे सापुतारा आहे हुन सभु जॻहयुनि ते तव्हांखे रहिणो हुजे त अॼुकल्ह प्री बुकिंग बि थींदी आहे स्टाटिंग खां मतलबु तव्हां मोबाइल में एप डाउनलोड करो जीअं ओयो रूम्स वग़ैरह थियनि था या होटल्स जो संपर्क करो तव्हां फ़ोन ते पहिरीं खां प्लान ठाहे तव्हांखे घणा ॾींहं रहिणो आहे बजेट कीअं आहे हुन हिसाबु तव्हांजो प्लान पहेला कंप्लीट कयो तंहिं खां पोइ तव्हांखे जीअं ट्री हाउस रहिणो हुजे या कहिड़ो हिक लॉज हुजे या तव्हांखे कहिड़ी होस्टेल में बि अॼुकल्ह त अवेलेबल थींदा आहिनि रूम्स या तव्हांखे कहिड़ी जॻह ते जीअं तव्हांखे रहिणो आहे या तव्हांखे फ़ैमिली सां गॾु वञो था या ओन्ली पाणि तव्हां ज़ाल घोटु ॿई ॼणा वञो था त हुन हिसाबु सां तव्हां बुकिंग कराए था सघो ऐं अॼुकल्ह त ऑनलाइन बुकिंग ऑफ़लाइन बुकिंग सभु तरह जी अवेलेबल आहे त तव्हां इअं वञी करे पंहिंजो टूर प्लान करे इहो तव्हां बुकिंग कराए इंजॉय करे सघो था ऐं सुठी तरह अगरि स्टाटिंग खां तव्हां प्लान करे तव्हां बुकिंग प्री प्ल प्री प्लेनिंग करे बुकिंग कराए ऐं वेंदा त तव्हांखे घुमण जी अने हुते रहण जी सहूलियत वधीक लॻंदव